असांखे तव्हां पंहिंजे बारे में शुरूअ खां थोरो ॿुधाईंदव जय झूलेलाल असां नंढपण खां पंहिंजे नानणनि में रवंदा आहियूं मां मुंहिंजो भाउ ऐं मुंहिंजी ममी असां ममी पपा खां अलॻि थी विया त असां पंहिंजो बचपन नानणनि में ही गुज़ारियो आहे असां नंढपण खां ॾाढा दुख ॾिसी करे वॾा थिया आहियूं मुंहिंजी ममी मूंखे ऐं मुंहिंजे भाउ खे ॾाढो तकलीफ़ुनि सां वॾो कयो तईं पाण तकलीफ़ सही असां मुंहिंजे भाउ ऐं मूंखे ॾाढा सुख ॾिना अथईं असांखे वॾो कईं असांजे शादी कराईं मुंहिंजे भाउ जी शादी कराईं मुंहिंजी शादी कराईं इन जे करे मुंहिंजी ममीअ जो ॾाढो शुक्रगुज़ारु आहियां कि ममी बि पाण तक़लीफ़ सही करे दुख भोगे करे असांखे सुख जो रस्तो में विहारईं ॿिनी भाउ भेण खे सुठो घरु वठी ॾिनई ऐं मां नंढपण खां ही ॾाढी शौक़ीनि आहियां घुमणु जी अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते घुमण जी ऐं अलॻ अलॻि ॿाहिरि नाश्ता खाइण जो बि शौक़ु आहे त मां नंढपण खां ई स्कूल में पंहिंजे साहेड़ियुनि सां पिकनिक ते वेंदी हुअमि इन ॻाल्हि लाइ बि ममी कॾहिं असांखे रोक टोक न कंदा होया मुंहिंजी ममी ॾाढा ई सुठी हुई हर इच्छा पूरी कंदी हुई कें ॻाल्हि जी बि न न कंदा हुआ त मां पंहिंजा सभु शौक़ु नंढपण खां ई पूरा कंदी आहियां ऐं मुंहिंजो भाउ खे बि ॾाढो जाम सुठी तरह वॾो कईं सुठे कमु ते लॻायईं पंहिंजी लाइफ में सेट कईंसि हाणे मुंहिंजे भाउ खे बि हिकु पुटु आहे हुनजी बि लाइफ सेट आहे ऐं मुंहिंजी ममीअ हुन सां ॾाढी ख़ुश आहे ॾाढा दुख ॾिठू पर ॾाढो सुठी तरह हाणे लाइफ तनि हुननि जी उओ पंहिंजी लाइफ में ख़ुश आहे ऐं मूंखे मूंखे मुंहिंजी ममीअ ॾाढो सुठी तरह घरु वठी ॾिनई घर जा में ससु सुठी सहुरो सुठो घोट सुठो ॾाढी सुठी फैमिली हुई आहे पर अहिड़ी बीमारी आई कोरोना जी उनमें मुंहिंजो घोट ऑफ थी वियो कोरोना जी बीमारीअ में उन खां पोइ मां सम्झा पई त मुंहिंजी लाइफ हिते ही ख़तम थी वई इन बीमारीअ मूंखां सभु कुझु खसे छॾईं मां दुख जे सागर में हली वियमि मुंहिंजा ॿ ॿार आहिनि मुंहिंजी हिकु गुड़िया सते साले ई हुई ऐं बबू ॿी साले जो हुओ त मुंहिंजो घोट कोरोना जी बीमारीअ में गुज़ारे वियो हुन खां पोइ मूंखे ईअं लॻो त मुंहिंजी सॼी ज़िंदगीअ हुते ई थमजी वई मां अकेली थी वियमि संसार में मां पंहिंजे ॿारनि खे कीअं वॾो कयां ऐं मुंहिंजो सहुरो बि गुज़ारे वियो खाली मुंहिंजा मुंहिंजी ससु गॾु इन जे करे मुंहिंजी ससु फैसलो खईं त मां पंहिंजी नुंहं खे धीउ करे शादी कराईंदमि इहो मुंहिंजी ससु फैसलो खईं मुंहिंजे करे मुंहिंजे ॿारनि जे करे त मां इन खे नंढी उमिरि में ईअं ॾींहुं न ॾिसणु ॾींदमि छाकाणि त अॼु बि हुन जा ॿार ॾाढा नंढा आहिनि त मां हिनखे सुखी कयां त मां बि ममीअ खे चयो कि मां न तव्हांखे न छॾींदमि ममीअ न मूंखे पंहिंजे ई निणान ऐं पुट सां शादी कराईं ऐं अॼु असां सभु हिकु घर में ई रहंदा आहियूं उहो बि हिते ममीअ जो पुट थी करे आहियो ममीअ जे निणान जो पुटु त असां अॼु हिकु सुठो जीवन गुज़ारे रया आहियूं उन बि मुंहिंजे ॿारनि खे अपनायो हुननि मूंखे बि अपनायो अॼु हुन जी ममी बि असां गॾु आहिनि मुंहिंजे ॿियों घोट ॾाढो सुठो आहे हुन जा फैमिली मैंबर बि ॾाढा सुठा आहिनि सभु ॾाढा सुठा आहिनि फैमिली मैंबर असां गॾिजी घुमणु वेंदा आहियूं पिकनिक करणु वेंदा आहियूं अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते घुमणु वेंदा आहियूं अॼु मुंहिंजा ॿार ॾाढा ख़ुश आहिनि मूंखे अॼु पंहिंजे जीवन में ॾाढी ख़ुशी आहे की मां पंहिंजी ॿारनि जो भविष्य ठाहियो मुंहिंजी दिलि न हुई मां ॿी शादी कयां पर मूंखे मुंहिंजे ॿारनि जे करे इहो फैसलो खरिणो पियो इन जे करे अॼु मुंहिंजा ॿार ॾाढा ख़ुश आहिनि ऐं मां बि ख़ुश आहियां पंहिंजे जीवन में ऐं मुंहिंजे सस जो शुक्रगुज़ार आहे त मुंहिंजे लाइ इहो फैसलो खईं ऐं मां बि अॼु हुन फैसले में ॾाढी ख़ुश आहियां ऐं ॿियों त जीवन में अकेलो जीवन गुज़ारनि ॾाढो अगरो आ शादीअ खां पोइ ॿिनी जे लाइ ॿारनि जे लाइ माउ बि ॾाढी ज़रूरी आहे पीउ बि ॾाढो ज़रूरी आ्हे हिकु बि अगरि ॿारनि खां खसिजी थो वञे माउ थी खसिजी वञे या पीउ थो खसिजी वञे त ॾाढो ॾुखियो आहे ॿारनि जे लाइ जीवन में ॿारनि खे वॾो करणु हिन जे लाइ जेको बि जीवन में थिए थो असां सां हादसो हुनखे परमात्मा खे डोह न ॾियूं पंहिंजे कर्मनि जो असांजो हिसाबु किताब आहे जो असांखे भोगणो थो पए परमात्मा जो कोई बि डोह कोन्हे ऐं जेको थींदो आहे असांजे भले जे लाइ थींदो आहे हुन में असां पंहिंजी भलाई सम्झू ऐं पंहिंजे बचड़नि जे लाइ जेको बि केरु करे थो कुझु हो ॾाढो सुठो आहे हिन जे करे मां अॼु पंहिंजे जीवन में ॾाढी ख़ुश आहियां तकलीफ़ हुयूं आहियूं जीवन में कष्ट आहियो उहो कटिजी वियो पर अॼु मां जेकी बि जीवन में ख़ुशी प्राप्तु कई आहे उहो वॾनि जे करे ई आहे वॾनि जे आशीर्वाद जे करे ई आहे अॼु असां सभु खॾु गॾु घुमंदा आहियूं फिरंदा आहियूं खाईंदा आहियूं पीयंदा आहियूं घुमणु वेंदा आहियूं शांतीअ जी ज़िंदगी जीअंदा आहियूं हिन जे करे ॾाढी मां अॼु ख़ुश आहियां जय झूलेलाल